ओइ आं ओइ आं माबा बैसागोनि जुमायसो सोंहरनो नागिरदोंमोन अ आंनो माइब्रानि नांगौमोनलै अ हा पास बोसोर ए पास बोसोरनिया पास बोसोरनिया मोजां जायोना होनबा

जियानो जा मोजांखौ नांगौ आरो आलासि उलासि फैगोनथ' बिरात अ बिसोरनो लोंहोनांगोन बे गामिनिबो आरो सासे सानै फैगोन माने आङो अ माइब्रा गैयिखाय सङासै माइब्रा बिदैखौनो बायनानै लोंहोसिगोन होननानै सङासै आरो आरो संनोबो रोंजोबा ना पन्सास ताका ए जागोन दे अ लायगोन दे ओइ दस बथल पन्द्र' बथलसो लायनांगोन आलासि बहुत फैगोनथ' जागोन ना जाया होनबा अ गोदै गोदै गोथाव जागोन थ' ए मोजांखौ हरबानो जाबाय आरो दे होनबा दोन अ लायगोन दे लायगोन दे दोन्दो होनबा

ए अ पन्सास ताका लायोबालाय पन्सास ताका लानो हागोन दे बथलसेयाव

अ अ दे लानो हागोन थाइसेयाव माबा बा पन्सास ताकाबा देह लानो हागोन होगोन दे देह होनबा दोन्थ'दो दे जागोन अ अ देह अ फैनो हागोन जेबो नङा

जोंनिया गामिनियाबो मोसायो मुसुरो गिदिङो बैसागोनि आरो फांसनबो दङ बिदि आरो जागोन दे लायगोन दे मालिकखौ थिनहरगोन आं अ फैसाया फैसाया ओमफ्राय ओइ माबाखौ लाबोनो माल हरगोन मोनसे बस्तु अ बासजों हरगोन दे होनबा अ अ अ अ फैसाबो हरखागोन देह अ अ देह दोन देह